हा असांखे आर्थिक समाचारनि जे बारे में पेपरनि मां बि ख़बर पवंदो आहे हर हिकु पेपर में हूअं त ईंदो आहे या ख़ासि हफ़्ते में हिकु पेपर ईंदो आहे शेयर मार्किट जो जंहिं में अघु वधे थो या अघु घटे थो सभु ख़बर थो पिए समाचारु दैनिक जागरण स्वतंत्र भारत सभिनी में हिकिड़े पन्ने में सभु कुझु लिखियल हूंदो आहे ऐं असांखे अक्सर ख़बर पवंदो रहंदो आहे ऐं टी वी में बि चैनल ई हूंदा आहिनि ऐं यूट्यूब में बि ऐं ॾाढे हुन सां लिखंदा आहिनि सोन जो अघु ॾाढो वधी वियो अथव सोन जो अघु घटिजी वियो अथव इअं थी वियो अथव या कहिड़ो थो त पोइ चवण ईंदा रहंदा आहिनि ऐं असीं ॾिसंदा रहंदा आहियूं ऐं असांखे हिन बारे में ॾिसण में आज अॼुकल जेको टी वी ते जेको बि ईंदो आहे हुन में बि ख़बर पवंदी रहंदी आहे त अघु केतिरो घटियो आहे अघु वधियो आहे ऐं टी वी ऐं समाचार जे इलावा बि हिकड़ी ऑफ़िसूं बि अहिड़ियूं खुलियूं आहिनि जंहिं में कुझु बि ख़बर कर कि भई अॼुकल्ह शेयर मार्किट जो छा पियो हले

त आफ़िसूं बि खोलियूं वेयूं आहिनि थोरियूं पर टी वी में वधीक ख़बर थो पिए आर्थिक ऐं वधीक ॾेखारी वेंदी आहे हुन सां असांखे सॼियूं ख़बरियूं थी पवनि